आङो दावबायनो मोजां मोननाय बोथोरानो जायैबाय गोजां बोथोर मानो मोजां मोनो होनोबोला गोजां बोथोराव बेरायहैयोब्ला खस्थ'आ खम जायो आरोना जेर'खम सानना नाय जुदि जों गोलोम बोथाराव मोनसे जायगायाव बेरायोब्ला बिसिबां गरम जायो ए सि गारिजों थाङोबाथ' जेबो नङा दे जुदि नन ए सि गारि थाङोबा गोलोमगोन गोलोमदै गगोन मोनामगोन आरो नों बबबा लामाखौ बांसिन जायगा बेरायनोबा नोङो ससेखौ अबे अबिआसलि थाबायनानै नोङो नेसारेल बिउतिखौ नुयो नालाय स' बे नेसारेल बिउतिखौ थाबायनानै नायनाय बेरायनायाव खस्थ' मोनगोन गरम मोननानै गोलोमदै ला लाला लिला बबेबा बिफां खना सायख्लुम खना नागिरनानै जिरायनो लुबैगोन दा थिख बे जायगायावनो नों गोजां बोथोराव थाङोब्ला नों गरम मोननाय नङा इन्थारेसथ मोनगोन नायनानै बेरायनो लुबैगोन ओमफाय साफस नोंहा ट्रेकिं खालामनो थांबाय हाजो सायाव नों गरमाव बोरै गाखो लांखो गाखो लांलायखो नोङोथ' गरमजों मेंगोन थाबायनो बागोन बिदि जागोन आरो नाथाय गोजां बोथोरबा नोङो मेंनाया खम जागोन गोल गोलो गोजांनायाव गोलोमबा मोजांसो मोनगोन बिदि आरो ओमफ्राय मानसिफ्रा जे हानिमुन देस्टिनेसनफोराव थाङो माबा जेर'खम बरफ गोनां जायगा कासमिर मानालि बेफ्राव मानसिफ्रा बरफ नायनो होननानैसो गोजां बोथोराव थाङो आमफाय जुदि बे जायगायावनो नोङो गोलोम बोथोर जोङो जेन'बा गोलोम बोथाराव थाङोबा जेबबो नुहैनाय नङा माथो हाजो अन्थाइ ल'सो नुहैगोन बरफखौनो मोनहैनाय नङा बरफ आव गेलेनो मोननाय नङा ओमफ्राय बिदिनो बबावबा बबावबा जायगायाव गोलोम बोथोराव थांबा बेराथ खस्थ' मोनो आरो माबायाव हतेलावहाय थानोबाबो गोरोम मानि गरम जायगायाव ए सि नागिरनानै थानांगौ दाम बारा जानाय फ्राबो नायै नायै जानांगौ खस्थ' सेवनाय मानाय मोनजाला बायो गोजां बोथोरावनो बांसिन इन्थारेसथ जायो आरो खस्थ'बेनिखायनो गोजां बोथोरखौ आङो बांसिन दावबाय गोजां बोथोरावसो बांसिन दावबायनो मोजां मोनो आरो